हय टीव्ही आनी ऑनलायन भुरग्यांक सरकारान फुकट दिवची कित्याक आताच्या काळांत पळोवंक गेल्यार टॅक्नोलोजीच्या हेतूंत भुरग्यांक टीव्ही आनी ऑनलायन हेच्या शिवाय जायना भुरगे टीव्ही फक्त प्रोग्रामूच पळोवंक न्हू तर शिक्षणीक हेका सुद्दां यूस करतात तशेंच टीव्हीचेर खुबशी चॅनलां आता शिक्षणीक आदारार चलतात भुरगे आतां फक्त टीव्ही प्रोग्राम पळोवपाच्या दरम्यान उरूंक ना चॅनलां जशी गावता तशी ते पळयता पूण हें कशें आसा टीव्हीचेर शिक्षणीक खुबशे हे गावता जे स्कुलांत शिकयनात कॉलेजींत शिकयनात ते भुरगे थोडे भुरगे टीव्हीचेर पळोवन सुद्दां शिकतात तशेंच आतां ऑनलायन सुद्दां खुबशे स्मार्टफोन यूस करतात ऑनलायन सुद्दां तांकां खुबशीं वेबसायट्स आसात खुबशे एप्स आसात तेचेर तांका खुबशे शिकूंक गावता थोडे गोश्टी तांका कळना त्यो थोड्यो भुरगे कितें करतात आतांच्या काळांत ऑनलायन वयतात टीव्हीन कशें आसा टिव्हीन तुका त्याच टायमार पळोवंक गावता पूण ऑनलायन आसल्या कारणान युट्यूब आसा आनी कितें आसा ताचेर तांका जाय तितलें फावटी पळोवंक मेळटा जो पर्यंत अंडरस्टेंड जायना तो पर्यंत तांच्यानी पळोवं येता टिव्हीर फक्त कितें आसता एकूच टायम आसता तो पळोवंक गावता ताका लागून हांव मागता सरकारा कडेन की तांच्यानी टीव्ही आनी ऑनलायन आसा पळय ताचेर शिक्षणीक जी चॅनलां आसात ती भुरग्यांक फुकट दिवची जेणे करून ती भुरग्यांक फुडें वचपाक बरीं पडटलीं खुबशे लोक खुबशे लोक आतांच्या काळांत शिक्षणीक भुरगेच अशें न्हू टिचरी सुद्दां आतां शिक्षणीक चॅनलां पळोवन शिकतात कित्याक आतां पळोवंक गेल्यार भुरगे टिचरी फुडें आसतात कित्याक ताका लागून टिचरी सुद्दां कसलोच दुबाव उरोंक जायना म्हणून शिक्षणीक चॅनलां पळयतात युट्यूबार वयता गुगल सर्चार वयता जायतें इन्फोर्मेशन काडटा आनी सर्च करतात आनी शिकतात